एक बार हम एक पहाड़ लगभग नौ सौ फिट ऊपर एक मंदिर था उस की हम ने चढ़ाई की वह पहाड़ काफ़ी सुंदर था चारों तरफ़ हरियाली थी पेड़ पौधे लगे हुए थे मंदिर तक चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ थी जिन से हम चढ़ के